ہیلو جی کون جی ہاں ہمارا ریسٹورینٹ ہے فلک نا جی جی چکن آپ کون سا چکن چاہیے چکن ٹکا چکن ملائی ٹکا چکن کوفتہ میرے وہاں تو بریانی ہے چکن ٹکا ہے چکن مغلئی ہے چکن افغانی ہے چکن ملائی ٹکا ہے اور مٹن ہے مٹن گریوی ہے مٹن سوفٹ ہے اور بہت سارے نان ویج آئٹم ہیں اگر آپ کو لینا ہے تو آپ ہمارے ہوٹل میں وزٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہوم ڈیلیوری ہم لوگ بھی دیتے ہیں اگر آپ کو گھر پہ چاہیے تو آپ ہماں اپنا مینو کارڈ آپ کے واٹس اپ کر سکتے ہیں آپ کو جی اس کا پرائز ہے ون پلیٹ کا تھری ہنڈریڈ روپیز جی دیکھیے چکن ٹکے میں دو ورائٹی اویلیبل ہے ایک گریوی والا اور ایک نان گریوی والا جو گریوی والا ہے وہ تھری ففٹی کا پڑے گا اور جو نان گریوی والا ہے وہ تھری ہنڈریڈ کا آپ کو پڑے گا جی اور اس کے علاوہ آپ کو کیا چاہیے بریانی سکس ہنڈریڈ روپیز کے جی ہے آپ کو ٹویلو ہنڈریڈ کی پڑے گی ٹو کے جی جی اگر آپ ہمارے وہاں سے ون تھاؤزینڈ کی ون تھاؤزینڈ کا فوڈ منگاتے ہیں تو آپ کو بریانی پہ ڈسکاؤنٹ ملے گا

ہاں تو آپ کو اور کیا چاہیے چکن ٹکا ود آؤٹ گریوی اس کے علاوہ ہمارے وہاں مٹن میں بھی بہت سارے آپشن اویلیبلس ہیں جی آپ کو کیا چاہیے مٹن سیخ کباب یا مٹن ٹکی کباب کیا چاہیے آپ کو چلیے جی جی چلیے ٹھیک ہے جی جی جی ٹھیک ہے جی جی چلیے پھر ٹھیک ہے آپ کا آڈر آ جائے گا جی جی ویلکم